जीअं त कुझु वक़्तु पहिरियों मां विवान मॉल वयो हुयसि जितां मां खु़शीअ खु़शीअ चारि जीनूं वठी आयो होमि जेके मूंखे ॾाढियूं पसंदि बि अचनि पियूं पर मां हाणे ॾाढो दुखी आहियां त हुन मां ॿ जीनूं जेके मूंखे पाइणु लाइ कढियूं त ॾिठो त हुननि जो कलर बि फिटी वयो हुयो ऐ जीन पाइणु सां लॻे ई पियो त इहे सुसी वयूं आहिनि ऐ हुन जी चैन बि ईअं पियो लॻे त चैन पए ई न पई मथे ऐं पाईंदे पाईंदे उहा चैन बि टुटी पेई त मां ॾाढो दुखी मन सां इहो ॿुधायां थो त हुननि ॿिनि जिनुनि जे करे मूंखे इहो आज़मूदो त अॻिते खां वठी मां भली महांगी हुजे जीन पर के सुठी कंपनी ऐ ब्रांड कंपनीअ जूं जीनूं वठणी पसंदि कंदुमि ॿाक़ी सस्ती वठण सां त मूंखे थोरो दुख आ त हुन मां ॿ जीनियूं मुंहिंजियूं ख ख़राब थी वयूं जेके मूंखे किंहिं खे ईअं ई ॾियणी पवंदियूं जेको वरी ठाराए करे पाण पाए ॿाक़ी मां त इहे जीनूं हाणे हिन कंपनीअ वरी न वठंदुमि